किश जेह्ड़ियां साढ़ियां फाईव जेह्ड़ियां इंटरनेशनल सिटी जेह्ड़ियां शैह्र न जेह्ड़े तां इं'दे जेह्ड़े नांऽ ते ओह् केह्ड़े केह्ड़े ते इक साढ़ा तां बम्बे आई गेआ ते दूआ जेह्ड़ा साढ़ा तां ओह् टोक्यो आई गेआ त्रीया जेह्ड़ा तां न्यूयॉर्क आई गेआ ते जेह्ड़ा चौथा ऐ तां साढ़ा जेह्ड़ा तां ओह् पेरिस आई गेआ ते पंञमां जेह्ड़ा तां ओह् ओसका आई गेआ ते एह् पंज नांऽ न जेह्ड़े साढ़े सिटियें दे